سوشل میڈیا نے ڈانس انڈسٹری کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے آج کے زمانے میں کوئی بھی الگ الگ ٹیوشن کلاسز میں جا کر ڈانس نہیں سیکھ رہا ہے بہت کم لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں لیکن بہت سارا ایسی تعداد ہیں جو اب شوشل میڈیا سے ڈانس کو سیکھ رہی ہے لوگ ریل کے ذریعے انسٹاگرام کے ذریعے ڈانس سیکھ رہے ہیں اب بہت سارے لوگ ہیں جو ڈانس کو سیکھنے کے طریقے ان کے اسٹیپس کو شوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جہاں تک چھوٹے گھروں کے بچوں کی پہنچ نہیں ہوتی تھی وہاں تک پہنچ نہیں پاتے تھے اب سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا ایک قدم اس میں بدلاؤ کا آیا ہے کہ جس سے لوگوں نے سیکھنا شروع کیا ہے ڈانس کو سیکھنا شروع کیا ہے اب اب ہر کوئی اپنے پسندیدہ ڈانس کو سیکھ سکتا ہے ایک ٹیکنالوجی نے ایک اس چھیتر میں اتنا بڑا بدلاؤ کیا ہے اتنی بڑی کرانتی لے کے آیا ہے کہ جس سے اب لوگ گھروں میں چھوٹے لوگ بھی اب اس سب چیزوں کو کر رہے ہیں اور لوگ یہاں سے سیکھ سیکھ کے نکل رہے ہیں اور بڑی بڑی جگہوں پر جا کر اپنے ٹیلنٹ کو دکھا رہے ہیں اس چیز کے ذریعے لوگوں نے بہتر ایک چیزیں کری ہیں اور ڈانس کو ٹیکنالوجی نے اور سوشل میڈیا نے پوری طرح سے بدل دیا ہے